अरे भई मूं एमेज़ॉन मां हिकिड़ो मोबाइल घुरायो हुओ वनप्लस जो मूंखे तमामु टाइम ते मिली वियो वक़्त ते अची वियो ऐं हुन जो कैमरो तमामु सुठो हुओ मूंखे फोटोग्राफी जो शौक़ु आहे ऐं मूंखे उहो ई कैमरो खपंदो हुओ ऐं मां वक़्तु ते वक़्तु यूट्यूब ते वीडियो बि कढंदो आहियां ऐं उन लाइ मूंखे वनप्लस जो ई खपंदो हुओ छाकाणि हिन जो जेको बि रिस्पोंस आहे मोबाइल जो ऐं कनेक्टिविटी मिले थी ऐं मूंखे तमामु सुठो लॻो त इहो प्रोडक्ट मूंखे वक़्तु ते ऐं बग़ैरि टुटियल फुटियल मिली वियो हिन जो जेको बि ऐं चार्जर हुओ उहो तमामु सुठे नमूने कमु करे रहियो आहे ऐं हिनजा जेको हेडफोन हुओ उहो बि तमामु सुठे नमूने कमु करे रहियो आहे ऐं मूंखे तमामु ख़ुशी आहे त वनप्लस मूंखे मिली वियो हिन जी बैट्री तमामु जेको आहे लंबे अरसे हलंदी आहे ऐं मूंखे लॻे थो त मां इहो मोबाइल जेको मार्किट में अवेलेबल कोनि हुओ वनप्लस वारो उहो मूंखे मिली वियो